दोहोरोमा मोनसे आब्रुथि गोनां फोरबो जायखौ लानानै जों सुबुं समाजाव गोगो गोथार हिसाबै जों मोनसे मानिनानै लानाय जायो जायखि जाया धोरोमनि फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा साफ्रोमबो ज' गोसो मोनसेयै खौसेयै जानानै मोनफ्रोमबो धोरोमनि फोरबोफोरखौ खुंफुंनाय जायो बिदिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंनि मोनसे बाथौनि खेराइ फोरबो बाथौनि खेराइ फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा साफ्रोमबो ज' जानानै दुगैयै लोबै मोजां द्रेस गाननानै बाथौ गुदियाव बयबो उन्दै गेदेर ज' आर'ज गाबो आरो खुलुमो लोगोसेयैनो बिथांमोना बयबो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो लोगोसेयैनो गासैबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा ज'यै खाम सिफुं ज'था सेरजा दामनानै दौदिनिनि जोहै धोरोमखौ खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो बेबादिनो मोनसे धोरोमखौ फालिनाय जायो बेबादिनो ज' ज' ओंखारलायनायनि गेजेरजों सुबुं समाजनि गेजेराव मोनसे बन्डिं एबा खौसेथि फैयो बेबादिनो धोरोमा सुबुं समाजफोरखौ ज' खालामो